हमारे देश में कई त्यौहार हैं होली दीपावली और कजरी जिउतिया ज्यूत पुत्र त्यौहार हिंदू औरतें अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं और मुस्लिम भाई ईद बकरीद मनाकर के वो अपने धर्म का संदेश देते हैं इसी तरह पच्चीस दिसम्बर इसाईओं का बड़ा दिन है और वो अपना गुड फ़्राइडे मनाते हैं इसी तरह भदोही ज़िले में कई प्रकार के भिन्न भिन्न लोग हैं यहाँ क कई धर्मों के लोग रहते हैं और सभी लोग आपस में मिलजुलकर इस प्रथा को निभाते हैं और विदेशी पर्यटक लोग भी यहाँ आकर के सभी धर्मों के लोगों से मिलते हैं आउर आनंद लेते हैं जैसे हैं होली त्यौहार है तो वो हिंदूओं का हो गया मुसलमानों का ईद बकरीद हो गया इसाईओं का पच्चीस दिसम्बर हो गया इसी तरह विदेशियों को हम लोग जोड़ते रहते हैं आपस में व्यवहारिक रूप से और व्यावसायिक रूप से भीं